ऑनलाइन एकगो आइरन मङ्गेले रहि जकर डिलीवरी मिललाके बाद जब कपड़ा आइरन करै जाइ तऽ पता चलै जे तार प्लगमे लगेने छी आओर आइरन गरमे नहि हो रहल एकरा कारण ओ फेरसँ हमरा रिटर्न करिके दोसर हमरा मङ्गाबैके पड़ल ओ आइरन काम नहि करलक